जी नमस्कार सर जी सर बोलिए क्या चीज जी जी जी क्या का बीज जी जी एक जी जी जी जी एक लौकी का बीज नई कम्पनी कि एइ है अभी जी नॉइना कम्पनी का एक बीज आया है जो बहुत ही अच्छी प्रोफेनस दिखाता है जी जी जी जी जी नहीं नहीं नहीं नहीं सर इस बार का बीज बहुत बढ़िया आया है जांच पड़ताल करके यहाँ शॉप लाए है ठीक है इस बार का बीज लीजिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी सर नहीं नहीं नहीं सर उसका जी जी नहीं नहीं सर इसका बीज जो है हम खुद से पहले इसका किए हैं उसके बाद लाएँ है शॉप पर क्योंकि इससे पहले हमको बहुत सारी शिकायत पहुँची थी इसीलिए हम उस टाइप का बीज इस बार नहीं लाए हैं और एक बार विश्वास करके देखिए

जी जी सरस्वती हाँ जी जी सरस्वती मार्केट हुआ मेरा जी जी सरस्वती मार्केट गुड़गाँव थाने जी जी गुड़गाँव थाना के सामने हुआ जी गुड़गाँव थाना पड़ता है पातेपुर वैशाली होता है जी जी बहुत पुरानी दुकान है जी बहुत पुरानी दुकान चलता है

नहीं नहीं सर इस बार नहीं डरना है इस बार बेझिझक ले जाइए क्योंकि पिछली बार का बीज जो है यह थोड़ा गड़बड़ था हम भी बोल सकते हैं लेकिन इस बार बीज जो है एकदम जांच पड़ताल करके लाए हैं बहुत अच्छा बीज है सर अच्छी क्वालिटी का बीज है नहीं नहीं नहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है नहीं नहीं सर इस बार का बीज बहुत इस बार का बीज वैसा नहीं है इस बार का बीज बढ़िया है अच्छी क्वालिटी की लाए हैं अच्छी कम्पनी की लाए हैं और इसलिए इस बार विश्वास करके ले जाइए अच्छी नहीं होगा फ़िर बोलिएगा बहुत अच्छी बीस है सर नहीं सर एक बार कर के देख लीजिए फ़िर जी तो ठीक है नमस्कार सर दुकान पर आकर मिलिए